ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام ایک پیچیدہ اور متنوع ڈھانچہ رکھتا ہے جہاں عوامی اور نجی دونوں طرح کے ہسپتال اور کلینک موجود ہیں لیکن اس نظام میں کئی چیلنجز بھی ہیں جو اسے دیگر ممالک کے صحت کے نظاموں سے مختلف بناتے ہیں حکومت کے زیر انتظام ہسپتال اور کلینک سستے یا مفت خدمات فراہم کرتے ہیں لیکن ان میں وسائل کی کمی اور طویل قطاروں کا مسئلہ عام ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی سہولتوں کی کمی پائی جاتی ہے نجی ہسپتال اور کلینک بہتر سہولیات فراہم کرتے ہیں لیکن ان کا علاج مہنگا ہوتا ہے جو ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتا بڑی آبادی کے لیے نجی صحت کی خدمات لینا ایک چیلنج ہوتا ہے حکومت کے ساتھ کچھ اسکیمیں جیسے آیوشمان بھارت متعارف کروائی ہیں جو غریب اور کمزور طبقات کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں لیکن ان اسکیموں کا نفاذ ابھی بھی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ امریکہ برطانیہ اور یورپ کے کچھ ممالک میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام زیادہ منظم اور وسائل سے بھرپور ہے وہاں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور علاج کا معیار بہت بہتر ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں اس کی استطاعت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے ہسپتال اور کلینک کی صورت حال اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں شہری علاقوں میں بڑے اور معیاری ہسپتال موجود ہیں جبکہ دیہی اور نیم شہری علاقوں میں سہولتوں کی کمی پائی جاتی ہے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے طویل قطاریں عام ہیں ڈاکٹرس کی کمی اور مریضوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے لوگوں کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ نجی علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سرکاری ہسپتالوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے ہسپتالوں میں عملے کی تعداد بڑھانی چاہیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اور ہر سطح پر معیاری صحت کی سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی کا مسئلہ ایک بڑا چیلنج ہے جسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کئی جگہوں پر ضروری دواؤں کی عدم دستیابی کا مسئلہ ہے دیہی علاقوں میں ڈاکٹرس اور دیگر طبی عملے کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات تک رسائی بہتر بنائی جانی چاہیے صحت کے انشورنس کے پروگراموں کا نفاذ بہتر اور زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جانا چاہیے لوگوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ وہ خود بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں ہندوستان کا صحت کی دیکھ بھال کا نظام ترقی کی راہ پر ہے لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے عوامی اور نجی شعبے میں دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہر شخص کو بہتر صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں